हँ हेलो आओर कहाँ तक शिक्षा दिक्षा भेल छओ शिक्षा दिक्षा कहाँ तू पयने छऽ

सातमाँ पास छियै कहाँ कोन इसकुल हइ गावँमे कोन जजुआरेमे पढ़ने छऽ

आइ गया जिलामे सतुआ तऽ सतमे पास छै ने अच्छा मिडिलमे छऽ तऽ अच्छा पढ़ाइ लिखाइ अच्छा सातमे तऽ पढ़लऽ तऽ कहाँ तक पढ़लऽ पढ़ाइ लिखाइमे केहन तू रहलऽ रहली ठीके अछा अच्छा मिडिले पास कऽ कऽ तू डिग्री प्राप्त कऽ कऽ छोड़ि देलऽ अच्छा तऽ तोहर इसकुल गया जिलामे जे पढ़ले तऽ इसकुलके की नाम रहै कैला हाइ इसकुल कहाँ रहै मिडिल मिडिल इसकुल रहल होयतै कि सतमा तक हाइ इसकुलमे कहाँ प्रवेश छै अठमा छै प्रवेश हँ हँ अच्छा तऽ बाजऽतऽ ओहिमेके शिक्षकके की नाम छै अच्छा प्रधानाध्यापकके की नाम छै नथुनी सिंह ठीक छै आ किरानीके की नाम रहै महेश ठाकुर अच्छा गयामे ई कोन जगहमे इसकुल पड़ैत छै अच्छा अछा गया अच्छा गया तऽ पित्रके बहुत तीर्थ स्थान छै आ तऽ पितृके मोक्ष भेटैत छै ओहिठाम हँ ओहिठमक पण्डा जे छइ मुन्ना बाबू जोग कते जोग्ग छै हँ आइ आइ तऽ देखलियैयऽ हँ धनकर जी आएल छलखिन अपना मातापिताके पितृ दान देबऽ आ आइ अग भादव अथी महिनामे पितृ तर्पण बेरमे धनकर जी आएल छलथिनऽ हँ बिष्णु मन्दिरमे देलथिन्ह हँ आएँ हो तऽ तहन गयाके गयाके जन तोहर तऽ गयाके जनकारी छऽ तहन अच्छा अच्छा तब तऽ ठीक छै ठीक छै अछा ठीक छै तऽ अछा ओहिठाम जे एगो शायद नदीके की नाम छै गयामे जे नदी बहैत छै तऽ आएँ अच्छा फल्गू नदीमे तऽ पानि बारहो मास नहि रहैत छै पड़ैत छै अछा श्राप केकर र पड़ल छै नहि सुनऽ श्राप सीताजीके जहन पितृ तरपन देबऽ गेलथिन राजा दशरथके तऽ सब सब हुनका कहलकनि नहि अहाँ नहि झूठ बाजि देलकै गाए झूठ बाजि देलकै अएँ ब्राह्मण झूठ बाजि देलकै तऽ सीताजीसँ नदियो झूठ बाजि देलकै तहन सीताजी सबके श्राप दऽ देलथिन नदीके श्राप देलथिन जा तू बारहो मास सुखले रहिअ आ गायके कहलथिन कलजुगमे बिष्ठा खैहऽ आ पण्डितके कहलथिन कि कतबो तू कमयबऽ तोहर हाथ सुखले रहतऽ हँ तऽ सराप देल छन सीताजीके ताहि लऽ कऽ झूठ नहि बाजी सत्य बाजी एँ सब गवाह हुनकर फूल भऽ गेलनि रामचन्द्र जी ओ तऽ भेलै रामचन्द्र जी जबतक लाबऽ गेलथिन फल फलहरी तऽ दशरथ जी कहलखिन की आ ई हमरा भूख लागल अए तऽ हमरा बालुए पिण्ड बना कऽ तृप्त कऽ दिअ तऽ एवं प्रकारे ओहिकालमे हुनका तृप्ति भेटलनि चलि गेलनि हँ ओ चलि गेलथिन हँ हँ तनी गया जे छै ने ओहिपर तऽ श्राप दऽ देलखिन ठीक छै ठीक छै भऽ गेलै तोहर दुनू गोटे जाइ एक बेर हम बता दिअ हजू आदमी काल्हि एबै ने हँ काल्हि एबै ने तऽ काल्हि हम बचबाके लेने आएब पत्नीके लेने आएब कोइ बात नहि बहुत बढ़िआँ आवाज छऽ बाबो सिख गेलै एँ फोन करियौ ने फोन करियौ ने फोन